हेलो हाँ हेलो हाँ आप कौन कौन सा खेल में रुचि रखते हैं सर कौन सा खेल में रुचि रखते हैं जी क्रिकेट तो यहाँ पर क्रिकेट का जो है उत्तम व्यवस्था है हमारे मधेपुरा जिला में आपको यहाँ क्रिकेट से रिलेटेड जो है सारी सुविधा मिल जाएगी और हमारा एक टीम है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड आपको सारी जो भी खेल से संबंधित जो भी सामग्री है वो आपको मिल जाएगी और आप अच्छा खासा यहाँ से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रिकेट खेल से संबंधित तो आप और बताइए जी जी मधेपुरा में जो है आपको एक स्टेडियम है आपको मधेपुरा जिला के जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है उसके सामने ही स्टेडियम है तो वहाँ पर आप आकर जो है खेल का प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद आपका भी जो है क्रिकेट कितना दिन से खेल रहे हैं अच्छा तो आपको क्रिकेट में जो है कहाँ तक जानकारी है कुछ बताइए जी अच्छा ठीक ठीक तो आप आइए यहाँ पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी क्रिकेट से रिलेटेड और जो है कोई दिक्कत नहीं होगी खेल के लिए एक उत्तम व्यवस्था यहाँ पे की गई है आपको जो है अगर आप अकेले हैं तो यहाँ पर आपको टीम मिल जाएगी जिसके थ्रू आपका जो है क्रिकेट में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा और यहाँ भी रहने का भी उत्तम व्यवस्था है तो यहाँ आप रह कर क्रिकेट अच्छा से खेल सकते हैं और भी बहुत सारे खेल भी खेल सकते हैं अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खेलना चाहते हैं तो जी जी हाँ हाँ वो भी है व्यवस्था वो भी आप खेल सकते हैं यहाँ पर

ठीक ठीक ठीक है सर ठीक है सर मेरा मोबाइल थोड़ा धूप में नहीं दिखेगा गड़बड़ है लाइट हाँ कम किया हुआ है